आज सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती है युवाओं का बेरोजगार बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी अगर दूर हो जाए देश से तो सरकार का सबसे बड़ा टेंशन सबसे बड़ा चुनौती खत्म हो जाएगा अगर बेरोजगारी सबसे बड़ा बेरोजगारी ये है कि पढ़ा लिखा युवाओं को रोजगार नहीं मिलता वो देश विदेश जाते हैं रोजगार के लिए उनका रोजगार नहीं मिल पाता सही से देश विदेश में उनको अगर घर पे ही रोजगार मिल जाए तो वो देश विदेश क्यों जाएंँगे वहीं सरकार का सबसे बड़ा जो है चुनौतियाँ हैं अगर वो मतलब जैसे बिहार में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है यहांँ का फैक्ट्री बहुत ज़्यादा फैक्ट्री लगा दिया जाए तो बेरोजगारी दूर हो सकती है और मतलब युवा बाहर नहीं जाएंँगे विदेश नहीं जाएंँगे शहर नहीं जाएंँगे वो अपने अपने ही राज्य में अपने ही देश में कमा कर गुजर बसर कर सकते हैं और बेरोजगारी दूर हो सकती है सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी